भे भेण किथे थी घुमीं मां बि इते ई आहियां यार तूं ॿुधाए तोखे ख़बरु पई डायमंड्स बूट्स खुली वियो आहे ठहियो आहे मार्क़ेट इते

पंहिंजे हिते आहे छा फेमस कपिड़ो ई त आहे जामु तरीक़नि जा कपिड़ा था मिलनि इते

अड़े डायमंड बूट्स जो प्रधानमंत्री आयो हो उनजो उद्घाटन कयाईं केॾो केॾी केॾा माण्हू आया हुआ ख़बर पई तोखे हा चवनि था एअरपोर्ट बि नओं ठही वियो अथई ॾिठो थी तो हा मां त अञा ॿाहिरां ॿाहिरां ई ॾिसी आयमि ॾाढो मस्तु ठहियो आहे हाणे चवनि था ॿाहिरि ॿाहिरि जी फ्लाईटूं ईंदियूं हा हा हा ॿाहिरां ॿाहिरां माण्हू जा माण्हू ॾाढा था अचनि हिते कपिड़ो वठण सही आहे ॿाहिरि जा माण्हू ॾाढो कपिड़ो वठणु अचनि था कपिड़ो जामु आहे असांजे इते कपिड़ो ऐं सोनु ॾाढो आहे सोन जो बि ॾाढी मार्केटूं खुलियूं आहिनि चवनि था एॾी दुकानूं हवा अरे तूं उथु नयूं नयूं बिल्डिंगूं ठही वयूं आहिनि बिल्डिगूं केॾी वॾियूं वॾियूं ठही वयूं आहिनि मेट्रो में राम नगर में ओघट में एॾियूं वॾियूं बिल्डिंगूं ठही वयूं आहिनि ऐं कपिड़ा ऐं सभु डायमंड वारा ई माण्हू इते वधीक ॿिया केरु कोन्हनि इते इन पासे सुठो ऐं भाव बि एॾो घटि आहिनि हिन करे हाणि सभु हिते हिते ई वठी वठी करे ॿियनि हंधि विकणनि था इतां मालु वठनि ॿिए हंधि विकणनि था त वठण वारा बि ॾाढा पिया अचनि हाण माल

हिकु बा ॿांभणी ॿांभणी रवां ॿांभणी रवां कपिड़ो ॾाढो ॾाढो जामु कपिड़े में त ॾाढो ई आहे कपिड़े में त जामु ई आहे साड़ियूं ॾिसु दुपटा ॾिसु छा त कुर्तनि जा टुकड़ आहिनि कुर्ता एॾा सुठा सुठा विकामिजनि था जो बसि कपिड़े जी त तूं पुछु न चादरूं एॾी सुठियूं सुठियूं आयूं आहिनि बाज़ार में जो बसि

असांजे इते शाम जो शाम जो जेके बाज़ार न लॻंदी आहे उते बि चऊं त ॾाढो मालु कपिड़नि जो ॾाढो मालु विकामिजे थो एॾो सुठो मालु आहे लेगेंजूं कोटु बुशटूं अ सुभियलु कपिड़ा वॻा ही सभु ॾाढो मालु विकामिजे थो इन पासे त हा कपिड़े जी त तूं ॻाल्हि ई न करि हिकु खां हिकु कपिड़ो हिकु खां हिकु डिजाईनूं हिकु खां हिकु पेटर्नूं कपिड़ो थो मिले इन गुजरात में पंहिंजे केरु आहे पंहिंजे पासे में मार्केट जेकी बणिजे थी न उते ॾाढो ई कपिड़ो आहे जेॾीमहिल टाइम मिले त हलु पाण बाज़ार में घुमी अचूं कपिड़ो वपिड़ो कुझु वठी अचूं